कुछ साल पहले के पुराने मोबाइल आज के स्मार्टफ़ोन से कुछ इस प्रकार भिन्न है पहले के पुराने मोबाइलों में रैम रोम की क्वालिटी बहुत कम होती थी पुराने समय के मोबाइल बटन वाले हुआ करते थे और उनका आकार भी छोटा हुआ करता था समय के साथ बदलते ही आज के समय के स्मार्टफ़ोन में रैम रोम की क्वालिटी अच्छी होती है तथा यह टचस्क्रीन वाले मोबाइल होते हैं जिसमें हम आसानी से कैमरा नेट शॉपिंग कॉलिंग आदि जैसी अन्य चीज़ें आसानी से कर सकते हैं और पहले की तुलना में आज का नेट कनेक्सन स्मार्टफ़ोन में आसानी से चला पाते हैं नेट कनेक्सन से हम अपने स्मार्टफ़ोन में अनेक कार्य कर सकते हैं जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान की वीडियो कॉलिंग पैसे ट्रांसफर ऑनलाइन सौपिंग और घर बैठे ऑनलाइन वर्क जैसे अन्य काम भी कर सकते हैं हम जियो की सिम का उपयोग करते हैं इस सिम का उपयोग हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसका रिचार्ज ख़त्म होने के बाद भी कॉलिंग आ जाती है तथा सिम जल्दी वद्द नहीं होती है और तीन महीने के रिचार्ज करवाती हूँ मैं जिसमें मुझे नब्बे दिन का रिचार्ज मिलता है और रोज़ का दो जी बी डाटा मिलता है और इसमें मेरे सात सौ उनचास पैसे खर्च करने पड़ते हैं पहले के पुराने मोबाइलों से आज के स्मार्टफ़ोन बहुत ही प्रकार से भिन्न है